बाइकपर घुमय लए हमे आरके दोस्त सभ जब जाइ छियै साथमे तऽ चायवला दोकानपर रोकलहुँ पहिले चाय आर पिलहुँ फेर हुआँसे निकलहुँ गाड़ीपर बैठके तऽ खूब गप लड़बय छियै हमे आरके दोस्त साथमे खूब हँसी मजाक करैत जाइ छियै फेर कोनो अगर जे दोकान अगर मिल गेल तऽ ओइ दोकानपर रुकलहुँ ओइ दोकानपर तनि कुछ लअ लेलहुँ खा लेलहुँ फेर चलि देलहुँ फेर रस्तामे मस्ती उस्ती करते हुए गेलहुँ तऽ वएहेम कोनो डी जे उजे आ आ जाइ छै तऽ ओहेपर दोस्त सभके कहलहुँ जे रोको गाड़ी दुनू गोटा साथे चलो नाच लै छियै नाचि लेलहुँ बरातीमे डी जे पर नाचि लेलहुँ फेर बैठ गेलहुँ गाड़ीपर फेर चलि देलहुँ फेर ओइ जगहपर रुकलहुँ कोनो अथी इसकुल आर लगन रुकलहुँ हुआँपर पाँच दस मिनट रुकलहुँ फेर हुआँपर सँ निकलि के सीधे चलि देलहुँ आगे एगो दोस्तके घरपर हुआँपर रुकलहुँ दोस्तके फोन करके बोलेलहुँ कहलहुँ चलो तुम तुहू चल घुमके आबय छियै दोस्तोके बैठेलहुँ चलि गेलहुँ खेड़ी फल्लाँ जगह चलि गेलहुँ हुआँ सँ फेर दोसर दोस्तके इहाँ चलि गेलहुँ एनाहिते करैत करैत पूरा बढ़िआँसँ घुमलहुँ आओर कखनो कखनो इहो होइ छै जे कोनो जगह जाइ छियै तऽ दोस्त तऽ छै जे हाँ कोनोसँ बतियाइ चलते रुकि जाइ छै तऽ ओकरा कतबो कहलहुँ तऽ उ मानय लए तैयारे नहि होइ छै तऽ उहेमे बोर आर भऽ गेलहुँ तऽ इएहे होइ छै जे हाँ ओकरासँ चाभी लेलहुँ गाड़ीके बस हम अपन चलि देलहुँ घुमय लए फोटो उटो घिचबय लए मन्दिर आर चलि गेलहुँ कोनो अथिये भेलै तऽ दोस्ते हिआँ चलि गेलहुँ आओर नहि तऽ ननिहर चलि गेलहुँ हम घुमय लए नहि मोन लागल घरपर तऽ